डेंगू आनी मलेरियाचो जोर न येवपाक आमी खुबशे पद्दती पाळटात तितूंतल्यो कायी म्हणजे आमी सांजें मोर्टीन लावन दवरतात घरांत मच्छर मारपाक ऑडोमाॅसचो आमी यूज करतात रातचें न्हिदताना बी जळारी चावच्यो न्ही म्हणोन तशेंच आमी मच्छर मारपाक बॅट हाडून दवरतात घरांत की आयल्यार मारतले म्हूण तेंकां तशेंच आमच्या अवती भोवतीक टायर्स जे आसतात ते आमी पळटून घालतात भितर उदक भर भरून रावचें न्ही म्हणून आमच्या कुंडेंच्या सकयल प्लेट्स ज्यो आसतात त्यो चेंज करतात भितरलें उदक काडटात तशेंच खाली बेरलां बी आमच्या सरांवडींगान आसात जाल्यार ती खाली करून थंय उलटीं घालून दवरतात भितर मच्छर जावचें न्ही म्हणून तशेंच आमी सांजचे घरांत धूप घालतात मच्छर भायर वचचे म्हणून सगले थंड उदक भायलें खावप ऑयली फूड खावप हें सगलें अवोयड करचें जोर येवपाक जायना म्हणून तशेंच आमच्या मॅडिकल डिपार्टमेंटातल्यान आमच्या सरावंडिंगान इन्सेक्टीसायड स्प्रे करपाक मनिसूय येतात